हाँ मुझे सच्ची घटना पर आधारित एक किताब बहुत पसंद है झांसी की रानी उस किताब में बताया गया है कि कैसे एक स्त्री भी जो है अपने साम्राज्य को बचाने के लिए अंग्रेजों से भीड़ गई थी अंग्रेजों का सामना किया था उस समय पे सभी भारत देश के सभी राज्यों पर अंग्रेजों का ही शासन हुआ करता था और जो है रानी जो लक्ष्मीबाई थी उन्होंने अपने साहा साहस दिखाया अपने पराक्रम से अंग्रेजों को मार भगाया था यह एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है कि कैसे एक स्त्री होने के बावजूद भी उन्होंने उतने सारे बहुत सारे अंग्रेज सैनिकों का सामना किया था इसमें उनके साथ उनके सेना सेना के बहुत सारे व्यक्तियों ने उनका साथ दिया था और उनके लिए एक कविता भी बनी है कि बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी